हमे जे छै एक दिन गेलियै खुसकी बाग गेलियै एक टा जाइत छियै बेडशीट जेकरा कहैत छै चादर जाजिम वएह गेलियै खरीदैलय तऽ ओकरा खरीदके आनलियै देखलियै लेकिन दोकानबला बोललै कि नहि ई तऽ सूती छियै हम कहलियै नहि भैआ ई तऽ सूती नहि छियै ई लागैत छै मिलावट ओ कहलके नहि नहि अहाँ लए जाओ न ई जे छै कि सूती छियै कहलियै ठीक छै भैआ हमे एकरा लए जाइत छियै आइ बिछायबै काल्हि एकरा कनिटा पानीमे जे छै दएके देखबै देखियै एकर रङ्ग जाइत छै कि मुरझा जाइत छै ओ तऽ अपने एकरा पता लागि जेतय भैआ बोललै ठीक छै लए जाहिऔ अहाँ ओकर बाद जे छै हमरा बतेतय तऽ हमे कहलियै ठीक छै ओकरा आनलियै जाहिसँ तऽ ओकरा जे छै कि घरमे बोलय लागले केहन छै केहन छै देलियै देखैले कहैत छै नहि नहि अहाँके ठकि लेलक ई सूती थोड़े नहि छियै ई तऽ मिलावट छियै हम कहलियै नहि नहि दोकानबला भैआ तऽ इएह बोललै नहि नहि दीदी ई जे छै कि मिलावट नहि छै सूती छियै अहाँ एकरा कहलकै अच्छा ठीक छै सूती छियै तऽ एकरा जे छै कनिटा पानीमे भिजाके देखियै तऽ जब ओकरा पानीमे भिजेलियै ओ चादर जे छै कि रङ्गो जाइ लगले आओर जे छैकि ओकर पूरे अथी भए गेलय खराप यानि रङ्ग चलि गेलय मुरझा गेलय तऽ ओकरा जे छै कि हमरा मने मन होयत ई तऽ ठकि लेलके हमरा दोसर लैतियै अच्छा तऽ ओ बढ़िआँ रहितियै तऽ फेर गेलियै हमे वहाँसँ दोसर दोकानबलासँ कहिके तब दोसर लेलियै ओ जे छै कि बढिआँ देलकय निकालिके तऽ ओ लेलियै ओ अच्छा छै ओकर जे रङ्गो नहि गेलय घरजे आनलियै कपड़ामे जे भिजेलियै तऽ ओ लेकिन सूती प्योर सूती रहय ओ जाजिम बहुत अच्छा छै कलरो जे छै कि ओकरामे बढ़िआँ मिलले ओकरामे जे छै कि जाजिमके साथमे दू टा तकिआके भी खोल जेकरा कहैत छै कभर ओहो देलकय तऽ ओहो लेलियै तऽ ओकरो जे छै कि वएह जाजिमेके रङ्गके मैचिङ्ग करिके तब लेलियै ओकरा बहुत सुन्दर लागैत छै देखयमे डिजाइन इएह लकऽ जाजिम बहुत अच्छा रहय